दिक्खो मिगी मतलब जियां एह् जिमीदारी दे बारे च में तुसेंगी सनानी आं इयां में कीती दी ते हैन्नी ऐ बाड़ियें जमीनें दे कम्म करदी नी ऐ चलो घरे आह्ले करदे मम्मी ते पापा करदे ते मीं करदे दिक्खे दा जियां मक्कां बढोई गेइयां मक्कां बड्ढियै कोड़ी काड़ियै ते अंदर भजाई दे होंदे जेह्ड़ा घाह कूड़ा ऐ ते ओह् सारा अपने मालै ताईं घाह कड्ढी कुड्ढियै ते अंदर लाऊ उड़दा आ ते मक्कां अंदर भेयाई दियां हुन हुन जेल्लै हुन जेल्लै हुन एह् मक्कां बड़ोई बड़ाई दियां ते हुन चलना अग्गै कनके दा हुन कनक रढ़नी ते हुन जियां गवें दा गोहा सारा कट्ठा करियै ते बाड़ियै लाए दा हुंदा ते हुन सारा खलारना जाइयै उनें बाड़ियें साफ सफाई करनी लेयाई करनी तरट्टी करनी ते साफ सफाई करी कुरियै गोहा रहाई रहुईयै ते पैहले लोग दांदें कन्ने आपें बाह्ंदे हे बाड़ी ते हुन आपें नेईं बाह्ंदे हुन टैक्टर औंदा टैक्टर औंदा हुन सारे इक्कै हाल ऐ टैक्टर औंदा राहंदा बाड़ी ते अपने ते हैल बी सुट्टदे एल्लै हुन कनके बेल्लै उनें राह्ंदे बेल्लै सुट्टू उड़़ना हैल ते हुन एल्लै कनकै फसल होई जाना ओह्दे बाद कनक हुन कनक ते मांह् कट्ठे रढ़ने न हुन कनक बी रढ़नी कन्नै मांह् बी राह्ने लोकें आ ते फ्ही हुन अग्गें जेल्लै अग्गै फसल होना फ्ही मक्कां राह्नियां मक्कां लोग जेल्लै राहंदे ते रहाइयै ते फ्ही ओह् उनेंगी गुड्डो केह्री गोड्डी करो दोह्री करो फ्ही जेल्लै बिंद बड्डी बड्डी होंदियां फ्ही घाह् बिच्चा बड्ढी बड्ढियै आहन्नो ओह् ते हुन ओह् करदे हे घरे आह्ले करदे हे गवां इयां दुध लाओ उनेंगी घाह् देओ पट्ठे पाओ एह् करो कम्म होई के जंदा जिमीदारी दा बड़ा कम्म बड़ा कम्म होंदा कीते दा ते नी ऐ पर करदे दिक्खे दा ऐ भाई केह् केह् कम्म होआ दा केह् केह् नेई होआ दा इयां ते टाइम पास करने गी इयां कुते बाड़िये जाना उठी कुते बाह्ड्डी करन लगी पौना इयां घरें आह्लें कन्नै ते इयां आक्खो ते गोड्डी गाड्डी नेई कीती ते पता ऐ भाई कियां करदे हुन जियां भिंडियां रांऊ उड़ियां गुड्डिये कुतै साग राऊ उड़ेया एल्लै सागे दे सीजन चला दे एल्लै सरेआं दे साग रढ़े दे बाड़ियंे ओह् चुनी चुनियै आह्न्ना दे मजा ग्राएं बिच्च बड़ा मजा बड़ा बड़ा मजा सब्जी घरे दी लग्गी दी होंदी ऐ जियां हुन पिच्छूं तोड़ियां हियां घरा दियां लग्गा दियां हियां केईं लोग बेचदे केईं केइएं घर इयां लाई दियां एक्क दुएं दे घर दिंदे भिंडियां तोरियां साग इयां कड़म कुड़म एह् सारा किश लोकें घरें लाए दा हुंदा ते एह् पानी लाग्गै जमीना होन जेह्ड़ियां उत्थे होंदे हुन जियां पानी कोल ऐ जियां जियां दी पानी बाड़ी लगदा ओह् लोग धान बी लांदे ओह् धान बी धान लांदे न ते इयां